मानि बबेबा समाव जोङो न'खरनि दुखु दाहा जानायफोरखौ स्रां होस्रांनो थाखाय लोगोफोरजों ज' जिरायनायाव गोसोखौ फुरथि खालामनानै जों रंजाफ्लाङोबा मिनिस्रा मास्रा खालामनानै जोंनि साननाय दुखु दाहाफोरखौ बावगारहोयो आरो बेबादियैनो जोङो एखम्बानि समाव फुरथियै थायो

बबेबा समाव फिसा फिसौजों माबा हेंथा हेंथि जाफ्लांगोन बबेबा समाव बोरायजों माबा जाफ्लांगोन बा बबेबा समाव सोरजोंबा माबा जाफ्लाङोबा है बेफोरखौ आं इसे बावगार होनो थाखाय बै लोगोफोरजों दसे जिरायहैफानानै आं आंनि गोसोखौ फुरथि खालामहैनोसै फुरथियाव थाहैनोसै होननानै थाहैयोबा लोगोफोरजों थायोबा इसे गोसोआबो स्रां मोनो फुरथिबो जायो बेयावनो मिनिनाय रंजानाय या बाहायनो फैनानै गावनि गोसोनि दुखुखौ ज्राब बावगार होनाय जायो आरो बेबायदियैनो